السّلام علیکم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں اپنا بھی اللہ کا شکر ہے جی بتائیے جی جی جی جی جی جی جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں جی جی جی جی ضرور وہ سٹی وہ شہر تو اسی کام کے لیے ہے یہ اچھا خاصا ہے آئیے گھومنے کے لیے کب تک آ رہے ہے جی جی فیسلٹی یہ ملے فیسلٹی ایک سے ایک ملیں گے آپ کو ایک سے ایک کالج ملیں گے دیکھنے کو ایک سے ایک اسکول ایک سے ایک مطلب کیا بولتے ہیں شاپنگ مال یعنی بڑے بڑے کوالٹی کے یہاں یہ ہیں فیسلٹیز ہیں پلس جلال گڑھ ہیں وہاں کے مشہور کیلے وغیرہ ملیں گے آپ کو لٹی چوکھا الگ سے ملیں گے آپ کو خیر اور اور سائڈ میں ایک نیپال ایریا ہے وہاں تک لے جائیں گے نیپال گھمانے کے لیے ادر کنٹری جی اس اس میں جی جی اس میں بجٹ پڑیں گے آپ کو پچاس ہزار کیوںکہ آپ آئیں گے اس میں کار لے کار کا انتظام کرنا پڑے گا اور بائک کا انتظام الگ کرنا پڑے گا تو جی جی کتنے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ جی جی بیس لوگ ہیں نا جی جی جی جی جی جی ابھی تو سو جی ابھی تو فی الحال کسی اور کسٹمر سے بات ہوٮٔی ہے آفس میں بھیڑ ہی رہتی ہے تھوڑا وہاں جائے گی وہ اور ایک کچھ شیار گاؤں ہے بہت بڑا پارک ہے آپ تو پورے دن میں ہی آپ کو گزر جائے گا پتاہ نہیں چلے گا اچھا ارڈیا سٹی میں بہت بڑے پارک ہیں لگ بھگ دس ایکر میں ہیں جی اچھی اچھی چیز ہے دیکھنے کو اور بہت اچھا شہر بھی ہے ماشاء اللہ ہمارے اس شہر میں واٹر پارک جی اسی میں واٹر پارک بھی ملے گا آپ کو نہانے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے تو پھر کب تک آ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے آئیے آ ٹھیک آئیے آفس میں ہی بات ہوگی انشاء اللہ ٹھیک وعلیکم السّلام